मणगणें शोव्यां खीर दोणें कस्टड नेवऱ्यो शंकरपाळी रोसाचे फोव साकरभात गाजराचो हालवो सान्नां दुदांतले फोव नाचण्याचे सत्व पर्याची खीर पातोळ्यो गुलाब जामून सजी कणगाची खीर तांदळाचे चुन्नें पुर्ण पुरण पोळयो केळ

रॅड वेलवेट केक ब्लॅक फॉरेस्ट रे रसबेरी केक जिलेबी रस मलाई खाजें पेडे भंक्कम पेडा सोन पापडी रेवडी चिकी बिबिंका दोदोल दोश बुलिनाज गोडा कापां साकरी कापां रेवड्यो फेणयो मोतीचूर लाडू बेसन लाडू रवा लाडू नाचण्याचे लाडू तांदळा लाडू मेथीचे लाडू बन्स पायस मुगाचें कण मुटल्यो मेथियाची पेज पंचा खाज मोदक कणीक पेस्ट्री डोनाट मोस्का फोव अंडर केक व्हायट केक चॉकलेट केक आयस्क्रीम चॉकलेट आयस्क्रीम वनिला आयस्क्रीम बटरस्कॉच आयस्क्रीम टेंडर कोकोनट आयस्क्रीम हेझलनट आयस्क्रीम स्ट्रॉबेरी आयस्क्रीम रेस्बेरी आयस्क्रीम फालोडा हॉट चॉकलेट कॅपेचिनो मिल्क शेक कुंदा रसमलाई हालवा नेवऱ्यो मोदक पातोळ्यो सान्नां साटां आम्या साठ पणजा साठ